ہیلو السلام علیکم میں پٹنہ سے ہوں اور پھر میں جا رہا ہوں جلال گڑھ لال قلعہ گھومنے کے لیے اور میں آپ کے بارے میں سنا ہوں کہ آپ گاڑی ایجنسی سے بول رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں تو مجھے ایک گاڑی کی ضرورت ہے پلس اس کے ساتھ ایک گائڈنگ کی جو ہمیں پورے لال ارریہ مطلب جلال گڑھ لال قلعہ گھما سکے میں اس وقت پٹنہ سے نکل چکا ہوں تو میں میں پٹنہ سے نکل چکا ہوں میں جلال گڑھ آ رہا ہوں اور تو جلال گڑھ سے آپ کی گاڑی پہ مجھے گھومنا ہے

نہیں اگر یہاں بھی ہے تو ایجنسی میں یہیں سے رابطہ کرلوں تو اور بہتر ہے تو وہاں جانا نہیں پڑے تو یہیں سے آپ مجھے ہر چیز گھما دیجیے گا ایک گائیڈ گارڈ کے ذریعے رکھ کے کیونکہ میں نیا ہوں اور پھر ادھر آیا بھی نہیں ہوں اس علاقے اور دیکھا ہوا بھی نہیں ہے کہاں کیا ہے ہم دو تین افراد ہیں میں تو ابھی لوکل ہی مطلب میں ابھی وہاں سے ٹرین سے آ رہا ہوں اور پلس یہاں جو ہے یہاں میں سوچا کہ ایک گاڑی بک کروا لیتے ہیں جو اپنا ہوتے علاقہ گھما دے جہاں جہاں اچھی اچھی جگہ ہے اسی لیے میں آپ کو کال کیا ہاں اگر اوٹو ہے تو اوٹو سے بھی گھوم لیں اگر گاڑی نہیں ہے تو کچھ اور تو اوٹو ہے تو اوٹو ہی سے گھوم لیں نہیں اگر اسکارپیو اپلبدھ ہے تو آپ کے پاس تو اور بھی ماشاء اللہ اچھی بات ہے ہم تو اسی کے خواہش کر رہے تھے لیکن آپ پہلے بولے اوٹو سے گھوم سکتے ہیں تو اسی لیے میں راضی ہوگیا اگر اسکارپیو ہے تو اور اچھی بات ہے جو رقم لگے گی میں دوں گا انشاء اللہ ضرور انشاء اللہ ضرور ضرور ٹھیک ہے پہنچتے ہیں تو پھر رابطہ کرتے ہیں آپ سے سلام علیکم